ہاں السلام علیکم خیریت

جی جی آپ کی بات سیمانچل ایجنسی ٹراویل سے ہو رہی جی جی بتائیے

ہاں مل جائے گی تو کون سی گاڑی آپ کو چاہیے میرے پاس اسکارپیو ہے انووا ہے فارچونر ہے جو بھی آپ کو پسند ہو بتائیے ایک سے ایک گاڑی ہے لگزری گاڑی ہاں ہاں ہاں بالکل بالکل کیوںکہ ابھی راستہ بھی صحیح ہے نیا بنا ہے اور زیادہ ڈیمانڈ اسی کا چل رہا ہے فارچونر ہی کا جی تو کتنے کتنے لوگ ہیں آپ کے ساتھ میں جانے کے لیے ہاں تو صحیح رہے گا پھر جی جی کرایے مناسب ہیں زیادہ نہیں ہیں جی ابھی ڈھائی ہزار روپیہ لگے گا اور میرے حساب سے تھوڑا سے آپ زیادہ بھی لگا دیجیے تو صحیح رہے گا کیوںکہ آپ پٹنہ جا رہے ہیں تو وہاں پہ چڑیا گھر گھوم لیجیے گا اور پٹنہ میں بہت سی چیز ہیں گھومنے کی جگہ ہے تو کرایہ آپ کا تھوڑا زیادہ بھی لگے گا تو کوئی پریشانی نہیں ہوگی

نہیں نہیں بہت اچھا ہے بالکل نماز پڑھنے والا ہے اور سب کچھ ہے دھیان سے گاڑی بھی چلاتا ہے زیادہ اسپیڈ سے بھی نہیں چلاتا جیسا آپ کہیئے گا ویسا وہ گاڑی چلائے گا

ٹھیک ہے ٹھیک ہے خیا یام